हमरा गाममे जे रौदी करैए ने तऽ किसानसभके बहुत सामना करऽ पड़ै छै ठीक छै रौदीमे जे सामना करऽ पड़ैए ताहिमे खत्ता खुत्ती कल तल पोखरि इनार आओर सब सुखै लागल धीरे धीरे धीरे धीरे तऽ हमरा आओरके बहुत किसान आओरके बहुत सामना करऽ पड़ै छै एहि दुआरे कि पानिके अभाव भऽ जाइ छै पानिके अभाव भऽ जाइ छै तऽ एहि दुआरे सामना करऽ पड़ै छै कि पानि रहै छै तकर बाद ने फसिल उगतै पानि नहि रहतै तऽ फसिल कोन कोनो फसिलके नहि उगतै ताहि दुआरे हमरा आओरके कलमे हमरा आओरके पानि नहि आबै छै जेना पोखरिमे पानि नहि आएल खत्तामे पानि नहि आएल तऽ हमरा आओरके पानिके बहुत दिक्कत करऽ पड़ै छै ताहि दुआरे अऽ बरसा हेतै तऽ एतेक दिक्कत नहि हेतै रौदीमे बहुत परेशानी करऽ पड़ै छै किसानेसभके जादा दिक्कत करऽ पड़ै छै आओर जे मास्टर छै डॉक्टर इन्जीनियरसब ओकरासभके कोइ दिक्कत नहि ओकरासभके तऽ जेना तेना किसानसभ तऽ फसल उगाकऽ देबे करतै हमरा आओरके जेना खेत आओरमे जे छै अथी छै बोरिङ्ग गाड़ल छै तऽ ओहोसबमे बहुत सुखि जाइ छै पानि धूप होइ छै तऽ बहुत अन्दर तक चलि जाइ छै तैओ मोटर लगा लगाकऽ बहुत आदमी मेहनति कोशिश कऽ कऽ बहुत दूर दूरसँ पानि लाबै छै उघि उघिकऽ मोटरसँ पाइप बिछा बिछाकऽ खेत आओरमे पटेलक कि करतै जेना पेट छिए तऽ पेट तऽ खाना से मानतै नहि तबो बहुत मेहनति करै छै किसानसभ हमर जेना पापासभ भऽ गेल हमर गाम गामघरके समाज आओर भऽ गेलै बहुत मेहनति करै छै आओर बहुत मेहनतिसँ फसिल उगाबै छै आओर बहुत खाद बीज आओर छै ने खाद आओर बहुत महगा भेलै दाना गहूम आओर कीनिकऽ लाबै छै खाद आओर छिटै छै तऽ फसल उगै छै ओहुमे कि आड़ि कोनसब दुनिआदारीसब बनबै छै ट्रैक्टरके पइसा अलग लगै छै पटाइके पइसा अलग लगै छै पानि जे पटबै छै खेतमे ओकर पइसा अलग लगै छै ओहूमे जे पटबै छै तऽ तुरन्ते सुखि जाइ छै आओर ओहूमे कि पइसा बहुत लगै छै पनरह बीस रुपैए मेहनति लै छै कऽ एकर मतलब डेढ़ सओ रुपैए घण्टा लगै छै पानि पटबै छै खेतमे तब बहुत सामना करऽ पड़ै छै दिक्कतके दिक्कत सिक्कत काटिकऽ जतेक भी भारतमे किसान जे सभके दिक्कत सिक्कत काटिकऽ केनाहितोकऽ अपन पेटके लिए जोगार करऽ पड़ै छै काम ताहि दुआरे हमरसभके कनि धिआन दिऔ भगवान सरकारसब किसानसभ हमसभ छी लेबर मजदूरीमे काम कऽ कऽ जेना तेना पेटमे गुजर गुजर काटै छी तऽ कनि हमरोसभपर धिआन दिऔ कि बारिश नहि होइ छै तऽ हमरासभके किछु अनाज आओर भेजू सरकारसबके कहिऔ भेजैलए बाहरसँ तऽ हमहूँसभ किछु खेबै दिक्कत हमर आओरके बहुत करऽ पड़ैए ताहि दुआरे पानिके सबसँ बड़ा दिक्कत होइए एहि दुआरे धूप होइ छै ने तऽ कलोसब सुखि जाइ जब पिए पानि पिएकेलिए अभाव हमरा आओरके भऽ जाइ छै तऽ ताहि दुआरे हमरा आओरके किछु बेबस्था करिऔ मोदी सरकारके कहिऔ ने भारत सरकारके नितीश सरकार जे बिहारके ओकरा किछु कहिऔ बेबस्था करैलए नहि तऽ हमसभ जीबि नहि पेबै बेगर पानिके बिना ताहि दुआरे हमसभ बेगर पानि रहतै तबे ने कोनो चीज हेतै पानि पिबै खेबै पिबै आओर फसिल उगतै कोनो चीज आओर जब नहि हेतै पानि तऽ कोनो फसिल नहि उगतै हमसभ तऽ भुखले सभआदमी बिहारके आदमीसभ किसानसभ मजदूरसभ किसान मरतै तऽ सभआदमी मरि जेतै किएकि किसान फसिल नहि उगतै तऽ खेतै कि बिहारमे आदमी दिक्कत से छै ने ताहि दुआरे सभआदमी धिआन दिऔ पानिके बारेमे आओर पानिके बारेमे धिआन नहि देबै तऽ सभके दिक्कत हैत एहि दुआरे हमर बात ई किछु धिआन दिऔ हम सही कहै छी अगर अहाँसभके गलत लागैए तऽ हमरा जे छै ने सजा दिअऽ ताहि दुआरे हम गलत नहि कहै छी सभकेलिए नीक कहै छी हमहूँ हमरोलिए नीक हैत आओर सभकेलिए समाजोके लेल नीक हैत पर भारतमे सभकेलिए बेसीके लिए नीक हैत पानिके अभाव छै सबसँ जल ही है जीवन जल नहीं है रहेगा तो साला दुनिया में आदमी नहीं जिएगा आदमी नहि जितै ठीक छै तकर बाद आओर तकर बाद बहुत आब पानि जब नहि रहल कल सुखि गेल तऽ हमरा आओरके जेना एक दोसराके गाममे जेना उँच जतऽ उँचपर कल रहै छै ओतऽ जल्दी सुखि जाइ छै तऽ बहुत दूर दूरसँ बाल्टिनमे या बोतलमे पानि भरि भरिकऽ लाबलहुँ आओर जे रस्ता पेड़ा गाड़ी लऽ कऽ गेलहुँ ओकरो ओन्ने पानि भरि लेलहुँ तकर बाद पानि भरलाके बाद आनलहुँ घर सभ परिवारसभके पिएलहुँ पानिके दिक्कत भऽ जाइ छै आओर फसिल बहुत जादा सुखै छै पानिसँ फेर जोतैके फेर फेर बरसा आएल तऽ बरसामे पानि भरपूर रहल तऽ एतेक पानि भऽ गेल बरसामे कि खेतमे बहुत पानिमे फसिलो मारि खा जाइ छै बेगर पानि पानिओ आओर बेसी रहल तऽ तबो फसिल मारि खा जाइ छै आओर पानि नहि रहल तबो फसिल मारि खा जाइ छै तऽ हमरासभके बहुत सामना करऽ पड़ैए फिर भी हमसभ कि करिए सरकारके बहुत दुख सुख काटै पड़ै छै हमरा सरकार हमरा आओरके दुख सुख नहि बुझै छै तऽ हमसभ कि करिए तऽ हमसभ जेना तेना गुजर करिए लै छिए दिक्कत सिक्कत काटिके